हा हुअणु ई खपे जेके घर में रहनि थियूं ज़ालूं इहे कम ते नथियूं वञनि पर उन्हनि लाइ त हुअणु ई खपे अख़बार या रेडियो जे माध्यम सां उन्हनि खे मिलणु ई खपे जेके जेको समाज में छा हली रहियो आहे जीअं त अॼु मोबाइल आहे पर जेतिरो कमु कंदे कंदे माण्हू ॿुधंदो मोबाइल थोरी हथ में रखी करे खणंदो पर उनसां उं हुअणु खपे जीअं रेडिओ ॿुधंदे ॿुधंदे कमु कयो वञे या टिवी ॾिसंदे ॾिसंदे कमु कयो वञे सिंधी में अ न्यूज़ हुअणु ज़रूरु जामु ज़रूरी आहे